हमरा सबसँ बेसी खुशी होइए अपन परिवार आओर समाजके खुशी देखिकऽ आइकाल्हि बहुत कम भए गेल छै आइकाल्हि अहाँ सुनबै तऽ लोग दोसरके दुःखसँ बेसी खुशी छै लेकिन हमरा साथ ई नहि यऽ हम दोसरकेँ देखलहुँ विकास करैत तऽ हमरा काफी खुशी होइए खास कए कऽ जमाना बदलि रहल छै तहन ई चीज देखै छियै आओर अपन लोककेँ नया नया तरीका छै जे केओ खेतीसँ केओ अपन व्यवसायसँ केओ नौकरीसँ आगा बढ़ि रहल यऽ खास कए कऽ एट लिस्ट जे आदमी प्रयासरत छै हमरा ओकरा देखकऽ खुशी होइए साथमे अपन परिवारमे खुशी होइ छै जखन कोनो फङ्क्शन भेल जहन सब आदमी एक साथ एलहुँ लोग बढ़िआँ बढ़िआँ खाना बनल सब आदमी एक साथ बैठिकऽ खाइ छी इन्जॉय करै छी हँसी मजाक होइ छै तऽ एगो फूहड़पन से रहै छै तऽ ओहिमे मस्ती आबै छै तऽ खास कए कऽ दोस्त परिवारके साथ चौक चौराहापर बैठियौ तऽ मजा मस्तीकेँ बात होइ छै लोग बिरादरीकेँ चर्चा होइ छै नीक बेजाए सब बात होइ छै तऽ ई सब करयमे कनी नीक लागै छै आओर साथमे कोनो एहन चीज जे अहाँके आगाके तरफ प्रदर्शित करै अहाँके आगा लए जाइ नया समाजमे ई चीज करैमे हमरा नीक लागैए चाहे ओ खेल हुए या गान हुए लिखनाइ हुए नौकरी करनाइ हुए या ककरो हमरा मदते किया नहि करनाइ हुए